कोई बुजुर्ग आदमी पैसे निकालने के लिए ए टी एम के पास जाता है और वो ए टी एम से पैसे निकालतर निकालता है लेकिन वो ए टी एम को बरे में कुछ नहीं जानता है या या तो हम उनको बतलाएंगे कि ए टी एम से पैसे निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस है क्या क्या चीज अपनानी पड़ती है ए टी एम के अंदर पहले ए टी एम कार्ड लगाना पड़ता है फिर उसमें पीन दर्ज करना पड़ता है फिर उसके बाद हमारे पास पैसा निकलते हैं तो ये सारी चीज हम उनको सिखलाएंगे अगर उनको समझ में नहीं आता है तो हम खड़े बुजुर्ग व्यक्ति को उसका ए टी एम ले कर उसका पीन कोड लगवाकर हम उसको पैसे निकलवा कर दे सकते हैं इससे ए टी एम कि प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हमको पैसे मिलने में सुविधा भी हो जाएगी